جی بالکل میں نے ایک کتاب پڑھی ہے میں نے اپنی جاسوسی ناول کی کتاب کی شروعات جنگل کی شہریت نام کی نام کی نامی کتاب سے کی تھی جس کے مصنف وک ابن صفی ہیں اس کتاب میں انہوں نے جس طریقے سے منظرنامہ پیش کیا ہے جاسوسی ناول کو پیش کیا ہے وہ کہنا تو کسی کے بس کی بات نہیں ہے اور وہ آج کل کے مصنفین میں وہ بات نہیں ہے جو بات ابن صفی نے اپنی کتابوں میں کافی پہلے لکھی وہ جس طریقے سے باتوں کو بیان کرتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ وہ منظر ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے یا ہم اس جگہ پر موجود ہیں یا اس بندے سے ہی ہم اس بارے میں معلومات حاصل کر رہے ہیں مجھے اسٹ اس شروعات میں نہیں لگا تھا کہ مجھے وکیل ابن صفی کی یہ کتابیں پسند آئیں گی لیکن جب میں نے ان کا مطالعہ کیا تو مجھے ان کتابوں سے ذوق و شوق لگ گیا تو پھر میں نے ان کی کافی ساری کتابوں کے بارے میں مطالعہ کیا ہے ان کی جاسوسی ناولس جیسے کہ فریدی سیریز عمران سیریز فریدی حمید سیریز کافی زیادہ لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کرتی ہیں